कानून बेबस्थाके इस्थिति तऽ बड़ा गड़बड़ छै ओहिमे तऽ कोनो अथी नहि छै अगर एक सओ बारह बिहार सरकार चलेलकैए ओकरो अगर फोन करै छिए पनरह मिनटमे आबैके छै तऽ ओ पनरह मिनटके बदला चालिस मिनट लगाबै छै हमरे जे छै मानिके चलू जमीन छै ओ जमीनपर जे छै मतलब दोसर कोइ घर बान्हले छै पुलिसके फोन करलिए कोर्ट गेलिए तऽ डी एस एल आर लग जाउ हे ई जाउ हे ओ जाउ ई करू हे ओ करू करैत करैत जे छै मतलब कै साल बीति गेलैए अभी तक एकर कोनो निवारण नहि भेलैए निवारणके लेल जे छै पुलिस लग जाइ छिए तऽ ओ पइसा माँगै छै अदना तक रहै ओ अगर छोटका जमेदारके बोलैलए जाइ छिए तऽ ओहो हजार दुइ हजार माँगै छै इएह बड़ी टेन्शनके विषय छै बिहार सरकारके तरफसे तऽ केओ अमल नहि करै छै सरकार जनता दरबार लगेलकै जनता दरबारमे जे छै मानिके चलू हँ गेलिए तऽ जनतो दरबारमे कहलकैए डी आइ जी को फोन करते हैं इसको फोन करते हैं कोइ अमल नहि भेलै सरकार भी मानिके चलू वोट लै खातिर लए लै छै तकरबाद जे छै ओ कोनो मतलब अथी नहि रहै छै पार्टी बेसिसपर वोट करलिए कोइ ओ लालटेनके करलकै कोइ बी जे पी के करलकै कोइ एकरा करलकै कोइ ओकरा करलकै इएह बात छै कानून बेबस्थाकेकि गप कहै छिए रोड बगलमे जे छै मने सब बड़ा बड़ा गाड़ी ट्रैफिकके सिस्टम छै थाना प्रभारी जकरा दरोगा बाजै छिए हमरा आओरके बड़ा बाबू ओ जाइ छै लेकिन ओ किछु नहि करै छै पुछ्बो नहि करै छै कि जे अहाँके गाड़ी जे छै मतलब कतए अथी भेल नहि भेल कोना भेल उँ ई इसको हटा के रखो एक्सिडेन्ट भए जाएत हे ई भए जाएत ई बात बताबू वैकल्पिक तौरपर जे छै सरकार जे छै उँ शराबबन्दी करलकै आब नया जे छै केमिकल नशा चलि अएलै यऽ सब जे छै मतलब हमरो घरके दोसरोके घरके सब चोरी डकैती ईसब करिके जे छै खाइ पिए छै ओ नशा करै छै आओर ओ रस्ता पेड़ा जेनाइ मोसकिल भए गेलै पुलिसके जाइ छिए कहैलए तऽ पुलिस जे छै ओकरासे मिलल छै कि फल्लाँ आदमी आया हमको बोलने के लिए कि मतलब हँ उँ शिकायत करने के लिए तो ओकरा तरफसे धमकी मिलै छै तोँ शिकायत किएक करलऽ बात इएह छै गाम समाजमे मानिके चलू पञ्चाइती राज बनेलकै पञ्चाइती राजमे जे मुखिआ बनलै पञ्चाइत समिति सदस्य बनलै ओहो सब जे छै मतलब कोनो अथी नहि ओ कहै छै हमरा किछु नहि छै हमरा किछु लेना देना तऽ रहै एकटा हमरा आगूमे जे छै नाला जे छै मतलब कहलिए यऽ बनबै दहऽ पानी लागै छै एना ओना तऽ कहलकै सरकारके तरफसे कोइ फण्डे नहि छै जब सरकारके तरफसे कि ओ फण्डे नहि मिलै छै तऽ नहि मिलै छै तऽ फेर ई नालाके जे छै कथीलए मुखिआ बनेलकै कथीलए सरपञ्च बनेलकै कथी ले जे छै अथी बनेलकै इएहसब बात छै कानून बेबस्थाके कोनो अथी नहि छै कानून बेबस्था सुदृढ़ होना चाही कानून बेबस्था बढ़िआँ होना चाही कानून बेबस्था जे छै मतलब नहि छै जे भी मानिके चालू दरोगा बनै छै ओ अपना आपकेँ बुझै छै हम जे छै बड़का मतलब अथी बनि गेलिए यऽ इएह बात छै आओर किछु इएह बात छै तऽ हमरा सभके भी सोच छै कि मतलब अगर कोइ बड़े बाबू बनि गेलै दरोगे बनि गेलै तऽ ओ जे छै पब्लिकके सेवा करै पब्लिकके बात सुनै एहन कोनो बात नहि छै केस जे छै मानिके चलू अगर दोसर कोइ करैलए जाइ छै तऽ जे पार्टी अगर त्रस्त रहै छै ओकरो पइसा लागै छै थानामे आओर जे पा पार्टी जे अथी करै छै ओकरो लागै छै अगर कहल जाइ छै दरोगाकेँ कि अहाँ पइसा किएक लेलिए तऽ ओ सीधा बात कि बोलै छै ई मतलब कि उँ उपर एस पी तक लै छै आब बताबू कि जब एस पी डी एस पी कलक्टर तक मैनेज छै तऽ एतए जनता कि करतै तऽ इएह सबचीजपर जे छै ने सरकारकेँ धिआन देना चाही सरकार धिआन दै नहि छै सब अपन अपन जे छै जीतिके जाइ छै आओर ए सी के हवा खाइ छै बात इएह छै आओर कि बाजम बाजैके लिए तऽ मानिके चलू जे पञ्चाइती राजमे छै पञ्चाइती राजमे छै कि एक नम्बर जे छै मतलब ढलाइ करना चाही एक नम्बर अथीसे ढलाइ करना चाही दुइ नम्बरसे नहि ढलाइ करना चाही एहिके जे छै मानिके चलू जे छै होइबे दुइए नम्बरसे ढलाइ होइ छै कोइ अगर बोलैलए जाइ छै तऽ ओकरापर जे छै मतलब एलिगेशन लागै छै कि मानिके चलू किएक बाजलही धमकी मिलै छै हे ई मिलै छै हे ओ मिलै छै इएहसब बात छै सीधा जे छै मानिके चलू ईसब चीजपर अगर सरकार अमल नहि करतै पञ्चाइतके जे छै पञ्चाइती राज मन्त्री आओर कि जे भी चीज आबै छै ओसब अगर अमल नहि करतै तऽ फेर तऽ ई नहि भए सकै छै एकर सुदृढ़ नहि भए सकै छै अदना तरह जे छै अदना तरह जे छिए चौकीदार जे छै जकरा ग्रामीण पुलिस जे छै ओ जे छै मानिके चलू एक डी एस पी के पावरमे रहै छै कोनो गाड़ी घोड़ासे अगर मोटरसाइकिलसे कतहु जाइ छिए पर छै कि परिवार छै कि छै ओहिसे मतलब ओकरा नहि छै जे छै मतलब ओ पर उँ रोकेलकै गाड़ी आओर ओ लाइसेन्स ड्राइवरी लाइसेन्स माँगलक तऽ हे ई माँगलक अगर देखाबैके बातपर ओ पढ़ल लिखल कम रहै छै ग्रामीण पुलिस ओ कहलक हे ई कमी है पइसा दो नहीं तो थाना ले के चलो गाड़ी इएह होइ छै एकटा स्टिकरवला अएलै रेडियम स्टिकर लाइटवला तऽ लाइटपर जे छै रेडियम स्टिकर लगाएल हमर गाड़ीमे जे छै रेडियम स्टिकर लागल आओर तकरबाद जे छै ने मतलब ओ कहलकै कि मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा तीन सओ रुपैआ लगेगा रेडियम स्टिकर लगाने में तब तीन सओ रुपैआ जे छै रेडियम स्टिकर लगबैमे जे छै मतलब हमरा जे छै लागतै तऽ हमे जे छै कहलिए नहीं हमारी गाड़ी में तो लगा हुआ है हम तीन सओ रुपैआ नहीं दे पाएंगे नहीं तऽ आब थानावला ही ओकर ऑथोराइज्ड करै छै आब ई बात बताबू कि थानाके गाड़ी लागल रहै छै कहै छै लगाना पड़ेगा तुमको आकि जे थानामे अहाँ हमर घर पड़ै छै ओ थानाके गाड़ी लागल रहै छै आओर ओ कहै छै कि आपको लगाना पड़ेगा बताबू कि जब एक जे छै मतलब जमादार रैन्कके आओर बड़ा बाबू रैन्कके पदाधिकारी रोडपर खड़ा भए के ओ इलीगल करबाबै छै तऽ एहिठिनाके कानून बेबस्था कि करि लेतै आओर एकराके देखतै मे अहाँ देखै छिए तऽ कहै छै कि ऐसा केस ठोक के भेजेंगे कि जिन्दगी भर जो है ना मतलब कोर्ट कचहरी का जो है ना मतलब ई अथी करते रहेगा इएह लैके जे छै ने हमरा आओरके डरो से नहि किछु बाजै छिए सरकार लग जाइ छिए तऽ सरकार बड़केके सुनै छै छोटकाके के सुनैवला छै कोइ नहि नहि पैरवी पैगाम हे ई हे ओ ओतेक पइसा छै कि पटना जएबै नीतीश कुमार लग मेल करलिए तऽ ओकर कोइ अथी नहि छै आओर बिजली बिलके बात बिजलीके बात करू तऽ बिजलीमे जे छै मानिके चलू बात करलिए तऽ होबे बिल आबि गेलै ढेरिक बिल आबि गेलै ढेरिक तऽ ओकरा कहलिए हौ ई बिल जे छै मानिके चलऽ ढेरिक तोँ जे छै भेजलऽ हे तऽ एकर कि विकल्प रहै छै तऽ कहै छै टोल फ्री नम्बरपर टोल फ्री नम्बरपर आइ एक महिनासे लगबै छिए तऽ कहै छै आपका जो है ने शिकायइत जो है कान्फिनेन्टपर है सो मतलब शिकायत अमल किया जा रहा है जे ई लग जे अएलिए नया मीटर ओकरे दोकानमे भए गेलै जे ई लग गेलिए